हैलो नैट्टवर्क निं आवै दा हून आया अच्छा ओह् दरअसल में थुआढ़े स्कूल दा प्रिंसिपल बोल्लै ना केह् आखदे उसी थुआढ़ा सिलेबस बगैरा किश केह् आखदे होएआ कम्पलीट होएआ जां निं होएआ किन्ना रेही गेआ केह् गल्ल केह् ऐ अच्छा हां कोई उ'नें ई रक्खो शैल करी थोह्ड़ा ठप्पियै रक्खो उ'नें ई जागतें ई मारना निं ते भी उ'नें पढ़ना कि'यां जागतें ई डर गै नेईं होग भी थोह्ड़ा पढ़ोंदा हां मारने ई औंदे तुसें ई हां उं'दे खलाफ सख्त कारबाई करना पौनी ऐ उ'नें भी ओह् आक्खै निं लगदे हैन अच्छा ते टैस्ट बैगेरा लैन्ने तुस उं'दा बाकी रिपोर्ट औंदी टैस्ट आह्ली शैल ऐ जां इ'यां गै थ्होड़े ढिल्ले ढिल्ले अच्छा कोई फेल थोह्ड़े होएआ कोई इ'यां फेल थोह्ड़ा होएआ कोई अजें

चलो कोई गल्ल निं दिक्खने आं अच्छा अच्छा दिक्खने हल्ली तां निं लगङन आक्खै ते उं'दे घरे आह्लें ई सद्दने आं भी भाई अहें जागत थुआड़े आक्खै निं लगदे हैन पढ़दे निं हैन हां नेईं तां उ'नें ई अगले साल रक्खना नेईं ऐ बठाना नेईं ऐ अपने स्कूल असें कलासें चा अगली कलासें हां ते भी करना पौना किश इ'यां गै अच्छा ठीक ऐ हां कोई गल्ल नेईं तुस सिलेबस रक्खो खिच्चियै रक्खो भी टी टू बी औने आह्ले उं'दे पेपर बी लास्ट फाइनल जेह्डे़ आई जाने भी रेही जाना उं'दा सिलेबस ता ठीक ऐ नेईं ते दिक्खी लैओ कोई ऐक्सट्रा कलास लानी तुसें लाई सकने हां ठीक ऐ बाकी रिपोर्ट मिगी दिंदे र'वेओ थोह्ड़ी थोह्ड़ी उं'दी ठीक ऐ ठीक ऐ ओ के